सोरहीं जून उणिवीह सौ असीं पंज जनवरी उणिवीह सौ सतहतरि चईं मार्च ॿ हज़ार पंज वीह ऑगस्त हज़ार वीह सत जनवरी ॿ हज़ार टेवीह